लखनऊ ज़िले में त इलाही परोपकारी संस्थाऊं आहिनि संगठन आहिनि औरि उन जॻहियुनि तां पैदा कंदा आहिनि उहे जेको आहे समर्थन कंदा आहिनि इन ई समादावन सम समुदाय में सकारात्मक प्रभाव पवंदा आहिनि अहिड़ी कोई जीअं वृद्धाश्रम में माण्हू ॿुढनि खे रखंदा आहिनि हुननि जी देखभाल कंदा आहिनि ॿारनि जी बि हूंदो आहे ॿारनि बचनि जी ॿारनि जी बी देखभाल कंदा आहिनि उन्हनि जो पाश पालन पोषण कंदा आहिनि उहे पाल पालन पोषण गृह बी आहिनि ऐं जीअं बेघर परिवारनि जे बि हिन महिल संख्या वधे थी पई उन्हनि खे बि ॾिसंदा आहिनि औरि जीअं दान समुदायक में ॾींदा आहिनि हिते बि ईअं लखनऊ में बि अहिड़ा इलाही आहिनि जीअं आशीर्वाद कल्याण समाज आहे आस्था सेंटर फोर जेरिएट्रिक आहे मेडिसिन पोलियो केयर हॉस्पीटल आहे औरि जीअं हाउसिस एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी आहे आज शेवा संस्थान आहे हिते इलाही सुठो हिननि खे उहो मिलंदो आहे ऐं परोपकारी जा इलाही समुदाय आहिनि अहिड़ी कोई ॻाल्हि कोन्हे लखनऊ में